ए आङो बेबायदि बिब्दि बिब्दि माबा लायो आङो बेसे लायो माने न' लिरनायफोरना दुयस' लायो माइ जावनायबा आरायस' लायो बिदिनो आरो हा ओमफ्राय बिदिनो हा दे होमबा आं गाबोन थांनांगौ नामा एह दे खैथा बाजियाव थांनांगौ ए

औ सारिथासिमआ जाखायो आदथायाव थांगोन दे

आरो मा मा खामानि दं

माइरं जावनाया माने फुंनिखौ जायोब्ला माबा लायो ओरैनो आरायस' लायो

दे दे

दे होमबा आं बुधबाराव थांगोन दे

जागोन